میرا گاؤں جو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں تقریباً سوا سو گھروں کی آبادی ہے اس کا ماحول نہایت ہی اچھا اور خوش نما ہے میں کیونکہ وہ شہر سے دور ہے وہاں سے قصبہ وکرم گنج پندرہ کلومیٹر دور ہے جہاں ہم لوگوں کو اپنی ضروریات کی چیز لینے کے لیے جانی پڑتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں بہت ساری ضروریات کی گھریلو ضروریات کی چیزیں دستیاب ہیں جس کے لیے کافی آسانی کا سامنا ہے ہمیں

ہماری اس چھوٹی سے چھوٹی سی بستی میں اسکول بھی ہیں اور دینی تعیلم کے لیے مکتب اور مدرسہ بھی ہے بہت سارے گاؤں کے بچے جو صبح کے فرصت اوقات میں مدرسے جاتے ہیں اور اپنے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے اسکول کے لیے جاتے ہیں جو دس بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے علاوہ ہماری گاؤں کے چاروں اور کھیت ہیں کھلیان ہیں اور لوگ طرح طرح کی چیزیں اگاتے ہیں اور ایک اور اچھی بات جو ہمارے گاؤں کے پچھم جانب ایک چھوٹی سی ندی ہے جو برسات کے موسم میں اس کا منظر بہت خوش نما ہوتا ہے ہمارے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے تیرنا جانتے ہیں تقریباً سبھی لیکن ہم جیسے کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم عصر بعد ٹہلنے کا جو وقت ہے اس میں اس کا منظر بہت حسین ہوتا ہے اور فجر بعد جو ٹہلنے کا موسم ہے اس میں بھی لوگ ٹہلنے گھومنے جاتے ہیں اور اپنے صحت کی بحالی کے لیے فکر کرتے ہیں